जियां अस गल्ल करचै लोकल आर्ट ते क्राफ्ट दी ते बड़ियां हारियां चीजां न जेह्के लोक डोगरे इत्थैं बनांदे न साढ़े जम्मू उधमपुर डिस्टिक सारी उधमपुर डिस्टिक च जेह्के जेह्के लोक न ओह् बनांदे न जियां कि भांडे बनांदे न मिटिये भांडे जियां के अस बाह्रा एह् स्टील बगैरा लैंदे लेकिन साढ़े डोगरे लोक जेह्के हैन तां एह् केह् करदे कू एह् आपुं गै इनें चीजें गी बनांदे ते इ'यां गै गोआ सुटने आस्तै जियां डगंरा गोआ होंदा उस्सी सुटदे डल्लां होईयां चौं होईये अपने हत्थे कन्नै मतलव इन्नी सफाई कन्नै बनाईयै रखदे न की जे इत्थुआं दी लोकल चीजां न जेह्कियां असें बाह्र निं थोह्दियां कि जे इन्नी सफाई होंदी ऐ इंदे च ते बाह्र असें एह् चीजां दिखने गी नेईं मिलदियाां न टोखररे होंदे उंदे च अस केह् करदे की मक्कां मतलव जिसलै मक्कां होंदियां ते मतलव किश बी चीजां होन उनें भरी भरियै रखदे ओह् भेडु होंदे उंदे च पराने जमाने च जेह्का साढ़ा अनाज होंदा हा फसल होंदी जियां मक्कां साढ़ियें मक्कें दाने होंदे जां कलकां होईंया जां मतलव लोक केह् करदे चौल बगैरा धान लांदे होंदे अपने घरैं ते ओह् धान बी केह् करदे हे उनें भेडुएं च पांदे हे ते ओह् भेडु धीरे धीरे आस्ता आस्ता केह् होआ दा कि साढ़े जेह्ड़े पराने बजुर्ग हे ते ओह् मतलव इनें चीजे बनांदे हे ते हून एह् चीजां जेह्कियां तां गायब होंदियां जादियां इन्निया जैदा निं एह् मतलव असें मतलव थोह्ने लब्भदियां हून के कि भाई मार्डनिटी आवा दी ते नमां नमां जमाना आवा ते एह् चीजां साढ़ियां जेेह्कियां हैन मतलव एह् चीजां जेह्कियां गुम होंदियां जादियां पैह्ले केह् हा कि जियां साढ़े बड्डे करदे हे तां अग्गे बच्चे उयैं चीज दिखदे हे ते बच्चे बी उस्सी उ'यां गै चलांदे हे साढ़े बजुर्ग जियां करदे हे तां उंदे अग्गे जनरेशन टु जनरेशन चीजां जेह्कियां ऐ हियां चलदियां अवां दियां हियां जियां कमार कमार मिटटिये भांडे बनांदे हे शैल शैल भांडे बनांदे हे कि उंदे बेल्ले सारा गै जनरेशन टु जनरेशन इ'यै मतलव बड्डे करना फ्ही अग्गें बच्चे बी उयै करना जियां लोहारा कम्म ऐ लोहार बी इ'यै नेहा होंदा हा कि इक बजुर्ग जेह्के हैन तां ओह् लोहा कम्म करा दे किश बनांदे तां उंदे बच्चे न जेह्के तां उने बी सखाया जंदा हा ते ओह् बी इ'यां गै अग्गें चलदियां चलदियां हून ऐ जियां कपड़े होंदे हे पैह्लैं पैह्लैं जियां कपड़े दी गल्ल करचै अस की डोगरी कपड़े सबतुं पैह्लें कि साढ़े इत्थें दी गल्ल ऐ कि अस इ'यां मतलव अपने ग्रां दी गल्ल करचै ते अस असें गी सनांदे साढ़े बजुर्ग कि अस केह् करदे होंदे हे भिड्डां रखियां होंदियां हियां ते भिड्डें दी उन्न होंदी ओह्दे कन्नै चरखे रखे होंदे हे चरखे ने कत्तियै केह् करदे होंदे हे सूतर बनांदे हे ते फ्ही खड्डियां होंदियां हियां ते खड्डियैं उप्पर लेईयै उने केह् करदे हे बनांदे जंदे हे भाडें मतलव ओह् केह् करदे ओह्दे कपड़े सारी कपड़े बनांदे हे अपने लाने आस्तै उसदे उप्पर बुनी बुनियै खड्डियें उप्पर बुनी बुनियै जेह्की मतलव कमीचा पजामें कड्डने ते पजामें इ'यां मतलव आखदे होंदे कड्डे बनांदे होंदे हे ते ओह् लांदे होंदे हे ते ओह् बड़े जैदा गर्म होंदे हे ते फ्ही उनें कोई कलर देना होंदा हा जियां कि साढ़ै मतलव ग्रां दी गल्ल करचै तां बड़ी जड़ी बूटियां होदियां झाड़ियां होंदियां कैम्बली होंदियां कैम्बली ते कैम्बलु ते कैम्बलुएं दा रस कड्डियै ते के करदे ही केह् उनें कैम्बलुएं लैंदे हे ते कैम्बलुएं दा रस कड्डियै उनें कलर दिंदे हे जां होर किसे चीजे मतलव किश बी होईंया जियां जिंदी कलर निकलदा हा ओह् चीजां उनें केह् करनियां उनें उंदे कन्नै कपड़े लैनें ते रंगने ओह् कपड़े ते इ'यां लैंदे हे ते अजकल्ल अज ओह् चीजां मतलव आस्ता आस्ता गायब होंदियां जा दियां ते होर केह् करदे हे ओह् लोक फ्ही हत्थे कन्नै ओह् सीने जिसलै जियां की अज मशीनां चलियां पर उसलै एह्कियां मशीनां नेईं होंदियां हियां ते केह् करना की हत्थे कन्नै उने चीजें ओह् सींदे हे हत्थे कन्नै सी सी कपड़े लाने ते होर बी मती हारियां चीजां जेह्की साढ़ियां न इत्थुं दी मतलव जम्मू मतलव इत्थें उधमपुर दियां उधमपुर दे ग्रां दियां बड़ियां जैदा जां सीटी दियां अस गल्ल करचै तां बड़ियां जैदा मश्हूर हियां बड़ियां जैदा चीजां जेह्कियां न मतलव अस लोकल लोक जेह्कियां इक जनरेशन शा दुई जनरेशन गी जियां कोई डान्स होआ एह्बी इक गाने नाच होआ जियां कुड्ड पर एह् चलदा जा दा कि मतलव इक जनरेशन दा दुई जनरेशनें तक एह् चलदा जा दा